हमारी रसोई में बिजली के उपकरण हैं जैसे मिक्सर हो गया गैस सिलेंडर हो गया ओवन हो गया बिजली वाला चूल्हा हो गया यह पुराने जमाने से पहले भिन्न इस प्रकार है की पहले जैसे गैस सिलेंडर नहीं हुआ करते थे तो उस समय रोटियाँ चूल्हे पर बनाई जाती थी उन्में लकड़ियाँ जला कर और फिर चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर रोटियाँ बनाई जाती थी पहले के जमाने में मिक्सर नहीं हुआ करते थे तो जैसे अगर चूरमा बनाना हुआ तो रोटियों को हाथ से ही पीसा जाता था अब तो मिक्सर में डाल कर डायरेक्ट पीस लेते है ग्राइंड कर लेते हैं बाकी पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था और ओवन जैसे पहले के जमाने में ओवन नहीं हुआ करते थे तो अगर कोई ठंडा खाना है तो ठंडा ही आपको खाना पड़ता था अगर वह चीज़ गर्म नहीं हो सकती है तो और आज के समय में हम अधिकतर चीज़े ओवन से गर्म कर सकते हैं बिजली वाला चूल्हा आप उस पर बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं जबकि पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी तो समय के साथ साथ बहुत चीज़े परिवर्तित हुई हैं बिजली के कई उपकरण और आते जा रहे हैं